बोलिऔ अहाँसब कि बोले छिए बिहारके मौसम तऽ एतेक अच्छा छै सुबहके धूप होइ छै सुबहके थोड़ा थोड़ा ठण्डा लागै हइ धूप उगै छै तऽ किछु गरमी होइ हइ ओकर बाद शाम होइते ठण्ड लागै लगै लगै छै अभी कभी बारिश होइ छै कभी बारिश होइ छै धूप उगै छै बिहारके तऽ मौसम एतेक अच्छा हइ हँ हमरा इधर कनि ठण्डी ज्यादे रहे छै शामके सुबहके धूप उगलाके बाद ठण्डा नहि रहै छै धूप खिला खिला धूप उगै छै ने तऽ ठण्डा कम जाइ छै तब गरमी लागे लगै छै ने आँ ज्यादे गरमी नहि हइ गरमी मतलब धूप उगै छै तऽ हल्का गरमी अभी ठण्डके हल्का हल्का ठण्ड लगै हइ ओकर बाद गरमी धूप उगलाके बाद तब गरमी लागै हइ

बरसातके मौसममे बरसात होइ छै तब किच किच सौँसे हो जाइ छै बरसातके मौसम ओतेक अच्छा नहि रहै छै बरसात बरसात होइके बाद बहुत अच्छा महसूस नहि होइ छै बरसात होलाके बाद मौसम तऽ सहिए रहै छै नहि ओतना नहि रहै छै बरसातके मौसम अभी ठण्डके मौसम हइ तऽ बरसात ओतना नहि होइ छै हँ अभी ठण्डके ने महिना हइ तऽ ओतना ठण्डा नहि आएल उँ अभी ओतना ठण्डा नहि सुबह शाम सुबह शाम थोड़ा ठण्डा लागे हइ

सरदी चालू होइ हइ अथी अक अथी दिसम्बरसँ फरवरी तक मार्च तक ठण्डा रहै हइ थोड़ा थोड़ा ठण्डा रहै हइ कभी बारिश आबै हइ कभी ठण्डा कभी धूप रहै ठण्डाके किछु कम रहै हइ ओतना ठण्ड अभी नहि हइ जतना जनवरी फरवरीमे जतना ठण्डा रहै हइ ओतना अभी किछु कम ठण्डा हइ बरसात दुइ तीन महिनाके बाद बरसात चालू हो जाइ हइ जून जुलाइके बाद बारिश बहुत ज्यादे होइ हइ जून जुलाइमे बहुत ज्यादे वर्षा होइ हइ अभी कुछ थोड़ा थोड़ा होइ छै फिर धूप उगि जाइ हइ तब ठण्ड नहि लागै हइ

आँ हँ ठीक ठीक हइ ठीक